سب سے پہلے صبح کو اٹھ کر میں وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد دوڑتے ہوئے اپنے علاقے کے گرین پارک کی طرف جاتا ہوں اور وہاں پر دوڑ لگاتا ہوں گرین پارک میں میرے ساتھ اکرم بھائی کے علاوہ اور بھی بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں جو دوڑ لگاتے ہیں اس کے علاوہ میں کچھ جسمانی ورزش بھی کرتا ہوں جو میرے لیے لچک دار تربیت میں شامل ہے یہ میرے ورزش کا روزانہ کا معمول ہے جسے میں کبھی ناغہ نہیں کرتا ہوں اور مجھے اس طرح کرنے میں کافی مزہ آتا ہے تقریباً دو گھنٹے میں اسی پارک میں گزار کر جسمانی ورزش کرتا ہوں تاکہ میری صحت اچھی رہے اور میں بیماریوں سے بچا رہوں کیونکہ صحت ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے